हैलो जी बोलिए जी जी हाँ क्या लेना है क्या लेना है हाँ जी यहाँ तो झिउरा यह चालीस चल रहा है और परवल यह पचास चल रहा है और कद्दू कद्दू आप यहाँ देख करके बीस पच्चीस तीस यही चल रहा है हाँ माल तो वह है फ्रेश है

हाँ नहीं नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं है देखिए अब यहाँ हम लोग खाने की सामान है सुरक्षा रखते हैं काहे कि जी जी सर सर सर आपका भी कहना सही है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ खाने की जहाँ तक जैसे सब्ज़ी का यहाँ चल रहा है तो सारा सुविधा है बहुत अच्छा से सब कुछ रखा जाता है सब कुछ देख रेख देख के दिया जाता है अब आप पैसा दीजिएगा तो सामान तो आपको अच्छा चहिए ना तो अच्छा सामान मिलेगा यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलेगा हाँ फ्रेश है आप यहाँ दे आ करके देख भी सकते हैं यहाँ चेक करके आपको अगर है तो तो लीजिएगा ना

अभी तो आपको वैसे लेना कितना है अभी अच्छा और यह यह और हाँ तो ठीक है भैया आई आईए माल एकदम फ्रेश है कद्दू भी है अभी ताज़ा ताज़ा और घिउरा घिउरा भी आज आज ही आया है हाँ ठीक